हमरा जे शौक अछि से बहुत प्रकारके शौक अछि हमरा ने घूमय फिरयके बहुत शौक अछि जेनाकि मधुबनी दरभङ्गा पटना ईसभ सभ घूमयके शौक राखै छी सेसभ शौक अछि बहुत प्रकारके शौक तऽ अछि किछु किछु